हेलो ओला एजेंसी से बोल रहें भैया जी सर आपका ड्राइवर ने मास्क नहीं पहना है और कोविड चल रहा है आपको पता है कोविड में मास्क पहनना अति अतिआवश्यक है और सीटें भी उसने अस्वच्छ रखी हैं एकदम स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं है उसमें कोए हर तरह से वो गंदी तरह की सीटों को ही परिवहन में यूज कर रहा है मुझे उसकी गाड़ी को देखकर काफ़ी दुख हुआ कि लोगों में ये संक्रमण फैला रहा है इसलिए आप उसको इन्फॉर्म करें कि वो मास्क पहने ड्राइविंग करते टाइम मास्क पहने और बैठने वाले पैसेंजर्स को भी इत्तला करें कि वो भी मास्क पहनें और सीटें भी स्वास्थ्य स्वच्छ रखें